ہلو کیا میری بات نذیر ریسٹورنٹ سے ہو رہی ہے جی سر میرا نام شاہد ہے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈنر کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان آڈر کیا تھا جس کا لسٹ میں نے آپ کو بنوا دیا تھا جیسے سادہ چاول دو پلیٹ دس چپاتی روٹی چکن بریانی دو کلو چکن قورما ایک پلیٹ مٹن قورما ایک پلیٹ چکن فرائی ایک پلیٹ دس رومالی روٹی اور پانی کا بوتل دس پیس کولد ڈرنگ دس پیس لیکن سر مجھے کچھ اور سامان منگانا تھا جو میں بھول گیا تھا تو پلیز یہ سامان اسی لسٹ میں شامل کر لیجیے جیسے پانچ تندوری روٹی پانچ چپاتی دو پلیٹ کھیر اور دو پلیٹ دال فرائی اور آئس کریم پلیز یہ سامان اسی لسٹ میں شامل کر دیجیے